हांवे एक पयरच एक धवे रंगाचें चार्जिंग फेन घेतलें म्हाका मुद्दम सांगपाक जाय ह्या चार्जिंग फेनाक तीन मोड आसात तुमकां तें स्लो करपा मेळटा मात्शी मिडीयम स्पिडीचेर दवरपाक मेळटा आनीक जाय जाल्यार फास्टूय मोडाचेर दवरपाक मेळटा तशेंच ह्या फेनाक एलइडी लायट आसा आनी त्या एलइडी लायटीक दोन मोड आसात कमी लायट आनीक चड उजवाडाची लायट आतां हें चार्जिंग फेन म्हळ्यार चार्जिंग करपाक तुमकां मिनीमम स वरां चार्जिंगेक दवरपाक पडटा आनी तशेंच एकदांच चार्ज केलें जाल्यार तें चार वरां मेरेन चलता हें एक सामकें बेश्ट काॅलिटीचें फेन ह्या फेनाक ओटो रोटेट आसा आनीक तुमकां तें जाय त्या वटेन तुमकां तें घुंवडावपाक मेळटा तें भायर तेका चायल्ड सेफ्टी आसता तेज्या फेनाची जे पाती आसा ताचे वयर तेका जाळी आसा सो भुरग्यांक सुद्दां जरय फेनाक हात लायल्यार थंय कांयच प्रोब्लम जावचो ना ही सामकी गरजेची वस्त स्पेशली ज्या गांवान पर परत लायट वता किंवां जांच्या घरांनी इन्वर्टर ना तेणी हें फेन घेवपाकूच जाय तेत ल्हान आसल्या कारणान तें एक सामकें पोर्टेबल फेन जातात तुमकां जर खंयी पार्टी आसा वा किंवां खंय पिकनीक आसा बारीक टूर आसा जाल्यार तुमी तें बरोबर व्हरपाक शकतात तुमच्या वांगडा तें व्हरपाक शकतात जेंच्या घरान ल्हान भुरगें आसात ते तीं भुरगीं आयज काल फेना शिवाय न्हिदनात सो अशीं वेळाचेर हें फेन तेंचे गरज भागयता जेन्ना लायट आसना तेन्ना हें फेन आमी ऑनलायन मोडीन मोडाचेर म्हळ्यार ऑनलायन शाॅपिंगाचेर घेतलें आंव कित्या सांगता की ह्या फेनाची किंमत जी आसा ती आमकां इलेक्ट्रोनीक शाॅपाचेर मात्शी म्हारग आसा सो ऑनलायन मोडाचेर घेतल्यार हें फेन तुमकां फायद्याचें जावपाक शकतात हांव मुद्दाम हें फे हें फेन रि तुमकां रि रिकमेंड करतां